गामि ओनसोलाव बांसिनानो डक्टर नाव थाङालासिनो अजानाव थाङो नालाय गामिनि अजानाव थांनानै ओरैनो दै सान्थि सारजानाय आरो हाग्रानि मोन्नाय खिफिलिवा थुलुंसि बायदि दंफां लाइफांनिफ्राय देफ्लेला देफ्लेलि खालामना ओरैनो सानाय जायगायाव खाथुमना होनानै दोनो आरो ना बे अजायासो मिथिगिसिगौ माब्रै माब्रै खालामो दा अजाया दंफां बिलाइ जायखिजाया मा मा मुलि जायो बेखौ होनानै खाथुमना होनाय जायो